आं बागान बानायनाय एबा बागान खालामनाय खामानियाव बा बोसोर बैसोसोनिफ्रायनो माने बिरात उसु खुथुखामोन आं बे खामानियाव इन्टारेस्ट मोनोमोन आं जिहेतु जोङो हाग्रा खाथिनिनो सुबुं ओमफ्राय बे हाग्रा खाथियावनो उन्दैनिफ्रायनो देरबोनाय लावबोनाय नालाय आं तारमाने सोमखोर मिथिंगाखौ मोजां मोनो स' बे उन्दै समनिफ्रायनो तारमाने आं खोब एसे उन्दैनिफ्रायनो आं बिरात मोजां मोनोमोन आरो बे बागान खालामनायाव जेन' बागान होनोब्लाथ' आरो जों बिफां गायनायखौल' बुजाया जेनेबा फुलनि बागान हा गय बागान नारेंखल बागान थालिर बागान माखासेमानि बागान किन्तु आं बागान मोनसे खालामदों न'आवहाय न'नियावनो जोंनि लांगोनायाव आं बिबार आं बिबारखौ बिरात मोजां मोनो थ' आं बिबारनि मोनसे बागान खालामदों जोंनियाव बेवहाय माखासेमानि माखासे जातनि बिबारफोर आं गायदों जेनेबा ओरैनो लकेल हिसाबै गेन्दे तगर नार्जि फुल ओमफ्राय माखासेखौ मिथिया नामखौ ओमफ्राय आं आरो दैयावबो दैयावबो बारग्रा बिबारफोर गायदों जेनेबा लटास फामि माखासे माने बिफोरफोर गायदों आं माने नैबे न'नि लांगोनायाव इसे जायगा दं गुवार मोनसे जायगा दं बेवहायनो आं माखासेमानि बिबारफोर लाबनानै गायफैदों आउट अफ काउन्ट्रिनिबो दं दाब दाब हादरनि गुबुन गुबुन तारमाने जोंनियावबो आथिखालाव दा इम्पर्ट जायोथ' ओमफ्राय आं माखासेमानि आं मोजां मोननाय बिबारफोरखौ लाबोना गायफैदों सानफ्लावार बेफोरनो खोब मोजां मोनो तारमाने ओमफ्राय बिबार बागान खालामनायनि सायाव आं बुंनोसै जिहेतु आं मा होनो बिबारसो गायदों नालाय बिबारनि बागानसो खालामदों नालाय आं बे बागाननि सायावनो फंनैसो बुंनोसै तारमाने माबायदि जायो नाय जायहक पजिटिभ मोनसे भाइभ फैयो जेन'बा बिबारखौ नुयोब्लाथाय जोंनि गोसोआव माबा मोनसे पजिटिभ सानखांनाया सोमजियो आरो जेनेबा नों मायबा मोनसे प्रब्लेमाव दङमोन बा नों मायबा मोनसे जेंनाजों भुगिनांबाय थादों ओमफ्राय नों मायबा मोनसे जेनेबा जों सुबुं जानानैथ' जोंना प्रब्लेमा थाखायो नालाय ओमफ्राय बे प्रब्लेमनिफ्राय जोङो जिखुनु हा सोखानो बा नै जिखुनु जानगाराव दोनोब्लाथाय जों मा खालामो बिबार बारियाव थांबा गोसोखौ गोथार मोनो आरो जायनि थाखाय बेनिखायनोथ' मा होनो भगबानखौ बिबारजोंनो दानबाउनाय जायो नङासै होम्बा स' जों सासे गसाइखौ सिबिनाय समाव जों मा होनो बिबारखौनो बिथांनिसिम मा अरपन खालामो अर्थाट वर्शिप खालामो नङा होम्बा ओमफ्रायथ' आं मैखोमै मोजां मोननाया आरो दंबावो बागान खालामनाया आं खुसेर बागानखौबो मोजां मोनो जा खुसेर बागान खालामनायनिफ्रायबो जा मा माखासेमानि तारमाने इनकामबो खालामना लानो हायो रांबो मुलाम्फा खालामना लानो हायो ओमफ्राय जोंहा बिफां लाइफांखौबो आं गायनायाथ' गायदों गायाखै नङा ओमफ्राय बागानद्राय जास्लाबाखै ओमफ्राय जोंहा बिफां लाइफां बागान खालामनायनि मुलाम्फाखौथ' बयबो मिथिखागौ बिफां लाइफाङा खोब जोंनिया फिथाइ सामथायल' आरो जोंनि नांगौ बेसादफोरखौल' होयो बे नङा जों थांना थानायनि मुल बृद्धखौ जों माबानिफ्रायनो मोनो बिफां लाइफांनिफ्रायनो जिहेतु बिफां लाइफाङा जोंनि अक्सिजेनखौ सोबना लायो जों जिब जुनार दाउसिन दाउला मि जुनार हा सुबुंफोरनि अ माबा कार्बन डाइअक्साइड एंगारनायखौ सरि कार्बन डाइअक्साइड हगारनायखौ बियो सोबनानै लायो ओमफ्राय गाव अक्सिजेन गेस रिलिज खालामो जाय अक्सिजेनखौ जों लानानै थांनानै थायो आरो ओमफ्राय जोङो ओरैनोथ' बोथोराव बोथोर बिफां लाइफांनिफ्राय जों माखासेमानि फिथाइ सामथायबो मोनो ओमफ्राय आरो जों सुबुङा माखासेमानि मा होनो बिफां लाइफांनिफ्राय नांगौ जानाय बेसादफोरखौ सुफुंना लादों जेनेबा सियार टेबोल पालें ओमफ्राय माखासेमानि बुंनानै जों फोजोबस्रांनो हाया आरो स' जों आं दा बेखौनो बुंगोन जों बयबो तारमाने बिफां लाइफां गायनांगौ बिफां लाइफांनि बागान खालामनो हायाब्लाबो जायखिजाया लाइफांफोरनिनो बागान खालामनांगौ जेनेबा फुलनि बागान बा ओमफ्राय आरो जायखिजाया ओरैनो नों मोजां मोननाय जेनेबा हाग्रानिनो हाग्रा फुलफोरनिनो बागान जायखिजाया माबा मोनसे बागान खालामनांगौ आरो जों बागान खालामब्लाथाय मा होनो जा जों बुहुमनिनो मोजां जायो जेराव बिफां लाइफां जोबस्रांनायनि जाहोनाव दा जोंना मुलुगनां आबहावा दुंखांनाय जाथाया सोमजिदों दा जों नांगौ समाव अखा हाया बेफोर जाथाया जेंनाया बिफां लाइफां गैयिनि थाखायनो जालांदों दानो जिखुनु जिखुनु बिबांनि जिखुनु बिबां जिखिनि बिबांनि जोंहा बिफां लाइफां नांगौमोन जोंनो नैबे पृथ्वीयाव बेलेन्स जाना थानो थाखाय एनभायर्नमेन्टआव जोंनि आबहावायाव बेलेन्स जाना थानो थाखाय जिखिनि बिफांनि ज'खानि बा बिफां लाइफां नांगौमोन नैबे बुहुमाव बेफोर बै बेफोर गैयिनि थाखाय जोंनिया मा नांगौ समाव अखा हाया ओमफ्राय आरो नांगौ समाव मा होनो गोजाङा दाथ' जोंहा नै मेसेंबो गोजां बोथोर सोलिबाय दं बेवहायबो जोंनि ओनसोलाव गोदो जों उन्दै उन्दैबा बिराद गोजाङोमोन माने बिफां लाइफाङाबो नांगौ जखानि दङमोन हाग्रा फुरा हाग्रा हाग्राजों बुंफबनायमोन जोंनि ओनसोलफोरा ओमफ्राय आरो दा बिदिनो सुबुं अनजिमा बांबाय ओमफ्राय आरो सुबुं अनजिमाफोरा मा होनो बिदिनो बिदा फंबाय बिब्थै बियादै बिदि गावस्रालायबाय जुदा जाबाय ओमफ्राय बे हाग्रा जिं जिं न'आव थाहैबाय बेफोरो जोंहा माखासे माने हाग्राया नस्त' जादों जायनि थाखाय जोंहा जिखिनि बिबांनि बिफां लाइफां नांगौमोन बेफोर गैया जालांदों ओमफ्राय स' जोङो जा माखासे खायसे गियानि सुबुंफोरा बुंलांदों फांसे दंफां दानोब्लाथाय जोङो सल्लिसतासो बिफां गायनांगौ होननानै किन्तु सोरबा सोरबा बुंनो नागिरो मा दसता तारमाने जिथा बिफां गायनांगौ होननानै किन्तु आं बेवहाय बुंगोन आरो सल्लिसता किन्तु थांनाय थाङिनिबो खोथा थायोथ' नङा होम्बा सल्लिसता गायनाया सरि दसता बिफां लाइफां गायनायाव दि बे दसतायानो थां थांजोबगोन बे नङा नङा होनबा स' सल्लिसता गायोब्लाथ' जों जानोहागौ त्रिसता थांनो हागौ बा पसिसता थांनो हागौ आरो बिफां लाइफाङाबो ओमफ्राय थाङोब्लाथ' आरो मोजांसो जों सुबुं हा सुबुंफोरनिनो ओमफ्राय जेब्लासिम जोंहा नै बिफां लाइफाङा जेब्लासिम बिफां लाइफाङा नैबे बुहुमाव थाबाय थागोन अब्लासिम जों जिउगोनां बेसादफोरा थाबाय थागोन आरो जेब्ला जेब्ला नैबे बिफां लाइफांफोरा नैबे बुहुमनिफ्राय जोबस्रांलांगोन अब्लानो जोंबो नैबे जिउगोनां सुबुंफोरा बा मि जिब जुनार दाउसिन दाउला सुबुंखौ लाफानानै बयबो जोबस्रांलांजोबगोन स' जोङो बागान खालामनांगौ नोंथांमोनाबो खालाम हायोब्लाथाय ओमफ्राय खोब हाद्रायाब्लाबो गावनि गावबा गावनि जायगायावनो बा गावबा गावनि बिथायावनो खोब कमैब्लाबो गायबानो जाबाय बा बिबारनि बागान बा बिफां लाइफांखौ सोरगिदिं गायना लानो हायो स' बेखिनि बेखिनिखौनो बुंनानै आं फोजोबबाय